गोदान गथ' गोर्लै जोनोम जाजेन्नायनि फालिथायाथ' बिराट दंलै गोदोनि दिनावबा माने सिगां फालिनाया जाहैबाय दै सारनाय दै सारनायावथ' गोदोनि समावहाय खालि बुरि बुरिफोरखौल' मानदे नारि हाग्राफोरखौ बा उथुमाय हाग्राफोरखौ जाहोयोमोन दानाथ' मा बोराय बुरि सेंग्रा सिख्लानि जेबो खोथा गैला बयखौबो लेंबाय बयबो जाबाय आरो बेनि उनावहाय गथ'नि फालिथाय सानाव जाहैबाय दानि मुगायाव ओंखाम दौनाय गोदोथ' ओंखाम दौनाय होन्नाय ना मा गैयामोन दा खिन्थु ओंखाम दौनाय हाबाफारिखौ मावसै आरो गामि सिंफोरावबो आरो नोगोरफोरावथ' नोगोर मावखायो खोमा बेखौ आं मिन्थिया आंनि बेलायाव खिन्थु आं मावनाय जायाखै आरो बे गथ' गोदानफोरनि आरो फालिथाय सान दंबावो जेरै खानाइ सिन्नाय खानाइ सिन्नायाव बेखौ हले आंनि आमोलावहाय एसे ओ बिमायफोरखौ लाबोनानै गथ'खौ सिनजेन होदों खिन्थु जागजमग नङालै गोदोनिबायदि जागजमग नङा बिनि उनावहाय हाब दाना मा दङमोनलाय ओ जोनोम साननो मा जोनोम सानथाय जोनोम सानाथ' माबा दाना हाबाफोरबायदि एकदमबारे निमनथ्रन रिसेपसन खालामलायथारसै गोबां गिदिर खालामबाय आंनि आमोलाव जोनोम सान खालामफेरनाय जायाखै आं गथ'फोरनि सायाव